म्हजे आवयलें घर महाराष्ट्रान आसा ताका लागून म्हजें सगळें बालपण महाराष्ट्रांत गेलां म्हजी आवय आसा ती प्रायमरी टिचर आशिल्ली ताका लागून तिका ज्या गावान जॉब आसतालो थंय आमी वतालीं पयली ते चवथी मेरेन हांव एका स्कुलान शिकला मागीर पांचवी आनी सवी हें आनी एका स्कुलान मागीर म्हाज्या आवयची ट्रान्सफर जाल्या त्या गावान वचून म्हज्या सातवीचें शिक्षण थंय जालां अशें हांव खूब स्कुलांनी शिकलां चार पांच स्कुलां तरी जालीं आनी आमी ज्या गावान रावताले थंय कॉलेज नाशिल्लें ताका लागून बारावी उपरांत हांव सावंतवाडी रावून हॉस्टेलांत रावून हावेन बीएससी पर्यंत म्हजें शिक्षण पूर्ण केला आनी मागीर हांव लग्न जावन गोव्यान आयलें आनी गोंयांत येतकूच दोन तीन वर्सां हांव घराच आशिल्लें भाशेक लागून म्हण म्हाका मात्सो प्रोब्लम जातालो कोंकणी येनाशिल्ली म्हाका तितली बरी मागीर लग्न जावन तीन वर्सांनी म्हाका एका प्रि प्रायमरी स्कुलान जॉब मेळ्ळो थंय हांव णव वर्सां शिकयतालें म्हाका ल्हानपणांतल्यान टिचर जावपाची आवड आशिल्ली कोणेंय म्हाका ल्हानपणी विचारलें तूं कितें जातलें गो हांव रोखडें सांगतालें हांव टिचर जातलें म्हाका आवड आशिल्ली म्हजी आवय आसली म्हणून काय हांव नकळो पूण म्हाका आवडटालें टिचर जावपाक मागीर आतां लग्न जावन हांव प्रि प्रायमरी स्कुलान शिकयतालें तेन्नाय म्हाका उमेद आशिल्ली फुडें शिकूंक जाय म्हण आनी हांवेन मागीर णव वर्सां थंय शिकयलें आनी णव वर्सांनी हांवें डीएड केलें आनी हांव आतां त्याच स्कुलान प्रायमरी सेक्शनांत प्रायमरी टिचर म्हण शिकयतां